शाळेंत आमी प्राथमीक शिक्षण घेतना आमकां कवायती कन्न घेताले तें कवायती कन्न घेताले पाडे म्हणून घेताले आनी कवायती करतना तुगें आमगे मनशाक सगळें अवयवांचे त्या त्या तरेन तें तें आमचे कडेच्यान त्या त्या दिशेन तशें तशें सगळें कोरून घेवन आमकां सुरुवातीक कवायतीचे पयलें श्री गणेशा दिलां शाळेंत शिक्षकांनी आनी ताजे नंतर रामदेव बाबा म्हणजे आयलें आख्खें भारत भर आख्खें जग भर प्रसिध्द आहात रामदेव बाबा कडच्यान सुरवातेच्या योगाची शि तांणी प्रशिक्षण टी वी वयल्यान दिवपाक सुरू केलें त्या नंतर टी वी लावन न चुकता तांचे कडच्यान योगाचेर आमी ते ज्ञान घेतले आनी तांगेले म्हाका खूब म्हाका खोशी भोगता तांणी योगाचें ज्ञान दितना जो जो प्रत्येक योगासन आशिल्लें तें योगासनांचे तुंगे ह्रदयांचेर आरोग्याचेर कश कश परिणाम जातात बरें खंयचे परिणाम जाता खंयचे योगाचो कसो कसो उपयोग आपल्याक आरोग्यांक जाता आरोग्याचे फुडल्या जीवनांचे दिश्टेन खंयचे योगा तुकां स्मरणांक उरपाक जावं तुगें प्रत्येक अव्यवाची एक्टिवनेस उरपाक त्या जे पळय तांकां योगाचेर दाखयलें ते खरें रामदेव बाबाची म्हाका खूब तोखणाय कर दिसता की आज पर्यंत अजून बसून ते रामदेव बाबाची पळय खुबशें योगाचें ताणे आमकां अनुभव सांगलें आनी तांणे जे तें जे योगासन करून आमी तांचे तें टी वी लावन तांचे कडेन योगासनांचे आमी तें ज्ञान घेतले आनी आता तो योगा आम म्हाका जाल्यार स्वता मनांक पडटा की योगा केलें नंतर जी आ आरोग्यांक कितलें परिणामकारक जाता जावं तुकां हात पाय दृश्टेन तकले दृश्टेन दोळ्यां दृश्टेन सगळ्याचें सगळ्यां ज्ञानाचो दृश्टेन टोटल अवयव जे एक्टिव्ह उरतात तें खंयचे योगासन ह्या योगासन केल्यान खुबशें मनशांक आपल्या प्रत्येक हांव स्वताचो अनुभव सांगता आमकां खुबसो ताचो बरो अनुभव आयलो पूण योगाची खरी तोखणाय करची अशीं दिसता रामदेव बाबाची की रामदेव बाबांक लागून आमकां ते योगाचें घरां बशिल्ल्या त्या बऱ्यापैकी ज्ञान मेळ्ळें अशें म्हाका दिसता